हम अहाँसभके बता दै छी कि हम लगभग सोलह सालसँ शिक्षाके क्षेत्रमे छी आओर जे लगातार शिक्षाके क्षेत्रसँ जुड़ल छी पहिले जे छलै हम एकटा विद्यालयमे छलिए दुइ साल शिक्षण काज करै छलिए दुइ साल शिक्षण काज कएलाके बाद

लेखनके देखिकऽ ओतऽके डाइरेक्टर हमरा सेलेक्शन अपन ऑफिसमे कऽ लेलक आओर ओतऽ हम लगभग चारि साल अपन सेवा देलहुँ आओर ओतऽ सेवा देलाके बाद ओतऽसँ हम दोसर इसकुल चलि अएलहुँ एतैहिओ लगभग हमरा आठ वर्ष भऽ गेल अछि ई आठ वर्षसँ लगातार हम ऑफिसके काज कऽ रहल छी ऑफिसिअल काजमे लेखन कार्य जादे होइ छै आओर रा राइटिङ्ग पावर जादे होइ छै आओर पढ़ै लिखैके काज कम रहै छै जकर परिणाम ई छै कि हमर लेखन कला तऽ ठीक अछि लेकिन पढ़ैवला कला जे छल पहिले ओहिमे थोड़ कमी भऽ गेल छै हम जे लिखै छी तऽ लिखैसँ पहिले सोचि समझिके लिखै छी कि हमरासँ जहाँ तक गलती जे छै से कम लिखाइ ईसब लिखैसँ पहिले सोचि लै छी समझि लै छी तब लिखैके प्रयास करै छी आओर चाहै छी कि कमसँ कम गलती हो की किएकि हमर तऽ काज छै अपन लेखन जे छै ओ दोसरके सामने प्रस्तुत कएल जाए छै हमरा लिखला तऽ ओकर जे छै से अगिला देखैत ओहिमे ओकरा त्रुटि कम नजरि आबै एहिके लेल हम प्रयासरत रहै छी कि आगाँके सामने हम जे छै से थोड़ा अपन गलतीके नहि देखाब करी आओर हमर प्रयास रहै छै जे समय भले जादा लगै मुदा गलती जे छै से कमसँ कम होइ नाम मात्र होइ इएह प्रयासमे हम रहै छी आओर हम चाहै छी कि लेखन कार्यसँ जुड़ल लोक तऽ इएह प्रयास रहै छै कि ओ अपन लेखनमे कमसँ कम गलती करी गलती तऽ ओ भऽ जाइ छै आओर ओना चाहै नहि छी हमसभ कि गलती हो ताकि अगिला जे देखै तऽ ओकरा एहिमे कोइ त्रुटि नजरि आबै हम अहूँसभसँ निवेदन करब कि लेखन कार्य करू थोड़ा समय दिऔ लेकिन ओहिमे त्रुटि नहि हेबाके चाही तऽ ई नीक रहै छै